पंजवीह नवंबर उणिवीह सौ ॿाहतरि हिकु ऑगस्ट उणिवीह सौ पंजाह अठ एप्रैल ॿ हज़ार चारि टेवीह ऑक्टोबर ॿ हज़ार हिकु एकटीह ऑक्टोबर ॿ हज़ार चारि